बिहार राज्यमे तऽ मूलतः भाषाके रूपमे तऽ मैथिलिए छै किएक तऽ मैथिलिएटाके साहित्य छै आओर जे बोलीके साहित्य भेलै वएह बोली भाषामे परिणत होइ छै तऽ अगर मूलरूपसँ बुझिए तऽ एहिठामके भाषा भेलै मैथिली आओर ओनहिओ मिथिला क्षेत्र बड़ पैघ छै दरभङ्गा मधुबनी सहरसा पूर्णिया तक एम्हरसँ बाकी ने ओम्हर अङ्किका क्षेत्र छै ईसब सब मैथिल जे छै आओर शैक्षिक रूपसँ ई क्षेत्र बहुत विकसित छै आओर जतऽ शिक्षाके प्रचार प्रसार होइ छै वएह ने कोनो चीजके सँरक्षण करथिन आओर जतऽ शिक्षेके प्रचार नहि हेतै ओ सँरक्षण कि बुझतै तऽ एहिठाम खाली मिथिलेमे नहि मिथिलासँ इतर जगहमे जे कोनो साँस्कृतिक धरोहरि छै तकरो सँरक्षणके लेल जे छै से मिथिलाभाषी जे छथि हुनकर बहुत पैघ योगदान छै आओर ई नहि छै जे अहाँ खाली मैथिली मने भाषा बाजै छिए तऽ आन भाषासँ कोनो विरोध छै मैथिलिओ अहाँ बाजै छिए आओर आनो बाजै छिए तऽ अहाँके शैक्षिक जतेक उन्नति भेल रहत ततेक अहाँमे राष्ट्रहितके भावना आओत आओर राष्ट्रहित जखने हैत तखने ईसब चीज साँस्कृतिक विरासत जे छै ईसब राष्ट्रहितसँ सम्बन्धित छै अहाँमे राष्ट्रीय सोच आएत आओर राष्ट्रीय सोच आएत तऽ मिथिलामे बुझिते छै जे जनकजी आओर सब रहथिन तऽ हुनकरसबके जे राष्ट्रीय सोच रहनि वएह ने हमरासबमे से उत्तरोत्तर जे छै से स्थान्तरित भेल गेलैए हँ आइ तक हमसब ओहि धरोहरिके हालाँकि ओतेक नीक तऽ हमसब अँ नहि भऽ पेलिए लेकिन प्रयास करै छिए आओर एहि क्षेत्रके लोक करै छथिन जे मिथिलाक्षेत्रके छथिन जे मैथिली बाजै छथिन हुनकर सतत ई रहलनि हँ कि हुनकरसबके जे धरोहरि छनि ओसब जे भी किछु अँ हुनकामे विशिष्टता रहै ओकरा कि कनिओ लेशोमात्र अगर हमरासबमे भऽ जेतै तऽ आओर छै आओर हमसब ओकर पालन करैत जतेक भी साँस्कृतिक धरोहरि छै ओकर सँरक्षण कऽ रहल छिए ओकर सम्वर्धन कऽ रहल छिए आब तऽ उत्तरोत्तर बढ़ले जाइ छै जागरूकता भेल जाइ छै तऽ बढ़ले जाइ छै आओर अहिना बढ़तै अहिना बढ़तै आओर एहिमे मैथिलीके बहुत पैघ योगदान रहतै